साढे इद्दर रुरल एरिया च जिम्म बड़ा बड्डा रोल प्ले करदी यार साढ़े इध्दर साह्नी ना इस साह्नी में सनाना इ'यां एह् गेम ऐ साढ़ी लाईफ चेज करी सकदी पुच्छो कियां हून अगर कोई बंदा होऐ जियां रूरल एरिये च जेह्ड़ा गेमें च बड़ा शैल होऐ समझा ने जेह्ड़ा मतलव जिसी जेह्ड़ा ओह् निक्के होंदे दा गेमां खेली जा दा जेह्दे च बड़ा शैल ऐ बौह्त जादा शैल ऐ मजा आई जंदा जिसी खेलनें इ'यां आनें आंदा उस्सी उस गेमें च बड़ा शैल ऐ ते ओह् ना अपनी ओह्दे च शैल होई गेआ फिर उस गेमें च जिन्ना शैल होग उन्ना ओह्दे तै शैल होनां फिर उनें उस चीज च शैल होना ते ओह्दे लाईफ चेंज होई सकदी ओह् नैशनल लाई सकदा होर बी बड़ा किश लाई सकदा जेह्दे नै नोहाड़ी लाईफ चेंज होई सकदी नहाड़े नै उस्सी में आक्खा ना पूरी लाईफ चेंज होई नैशनल लग्गी जा ना बंदे ना नोहाड़ी पूरी लाईफ चेंज होई जंदी गेमां होंदियां गेमां एह् ना स्किल होंदियां इक टाईप दी स्किल होंदियां जेह्ड़ी बंदे दी लाईफ चेंज करी सकदी गेमां ऐसी चीज होंदियां गेम एह् बड़ी रूरल एरिये च गेम बड़ी जैदा इंमार्टैंट ऐ लोकें लेई लोग होंदे जेह्ड़े जैदातर बच्चे बैसे जेह्ड़े रूरल एरिये दे बड़े ऐक्टिव होंदे न फुर्तीले होंदे ओह् जैदातर बाह्र गै रौंह्दे खेलदे ताईयैं जियां ओह् होईया नीरज चोपड़ा ओह् कुध्दरा दा हा ओह् ऐ ते हरियाणे दा ऐ गांव दा ऐ गांव दा हा ना ओह् दिक्खो किन्नी दूर गेआ केह्दे च जैवलिन च ओह् आक्खा दा हा में निक्के होंदे जैवलिन दा शौंक हा में गरीब गांव दा हा ते उध्दर मेरे कोल पैसे पूसे निं होंदे हे मेरे घर वाले नै मेरे च मेरै तै बड़ी मुश्कलैं पैसे पूसे जोड़े ते ओह् करियै जैवलिन च लेत्ता फिर में प्रैक्टिस इक गेम पकड़ी जेह्दे च गेम नै हून मेरी पूरी लाईफ चेंज करी ओड़ी नाह्ड़ी बजह् नै में अपनी इक टोकियो ओलांपिक च इक गोल्ड मैडल आह्नेंआ उऐ में थोआनूं आखनां चाह्नां कि

बाह्र निकलनां बैट बाल खेलनां शाम्मी लै आना घरे गी रातीं लै आनां घरे गी गेम गूम खेलियै क्रिकेट खेलियै फुट्टबॉल खेलियै इन्नी सारी गेमां खेलियै साढ़े बड़े सारे क्रिकेटर जेह्ड़े साढ़े गांव एरिया तो निकलियै गेदे लाईक नीरज चौपड़ा सुनील शेत्री रवी चन्द्र अशविन विराट कोह्ली सारे गरीब घरे दे अज दिक्खी लैओ किध्दर ऐ यशैसवी जैसवाल ओह् इन्नें स्ह्ई स्ह्ई प्लेयर ऐं ओह् कुद्दरा दा गे रुरल एरिया दा उनैं इक अपनीं गेम पकड़ी ही में आखनां गेम पकड़नां बड़ा शैल ऐ इक गेम पकड़ो ओह्दे च तुस बैस्ट करो जियां बैस्ट करगे उआं थोआड़े तै शैल होनां रूरल एरिया चे जेह्ड़े पेपर होंदे ना उंदै तै लाईफ गेमां होंदियां गेमस होंदियां ओह् लाईफ चेंजिंग मूवमैंट होंदियां उंदै तै उंदी पूरी लाईफ बदली जंदी ओह् गेमां होंदियां बड़ियां स्हेई होंदियां सारें लोकें गी खेलनियां चाही दियां जेह्दे कन्नैं जैदातर बंदे ना फिजिकल फिट्ट बी होंदे रूरल एरिया दे बच्चे होंदे ना ओह् जैदातर अपनें आप गी फिट्ट रक्खनें तै जैदातर गेमां खेलदे जेह्दे नै उंदा शरीर फिट्ट होऐ फलैक्सिबिल्टी होऐ उनें कोई दिक्कत निं होऐ कोई कमजोरी निं होऐ जेह्दे नै फिजिकल फिट्ट रवै एह् होंदा कि रूरल एरिया दा बच्चे होंदे ओह् जैदातर बाह्र रौंह्दे खेलदे शैल मजे करदे अपनें दोस्तैं नै कोई रोक टोक निं शैल इ'यां मजे नै आनें दा आंदा उनें सारें गी खेलनां दा मजा बी आंदा खेलनां बी चाही दा जरो स्हेई सनां में आक्खां रूरल ते अर्वन एरिया च बच्चे खेलनां चाही दा साढ़े जेह् बच्चे गी बाह्र निकलना चाही दा खेलनां चाही दा हून में हा में बी इध्दर गांव दा हा में अपनीं इक गेम पकड़ी में पकड़ी कबड्डी में दो साल पैह्लैं ना में में इक गेम पकड़ी ही कब्ड्डी में इक साल प्रैक्टिस कीती फ्ही साढ़े स्कूल ना कब्ड्डी दे ट्रायल होए में कब्ड्डी च दित्ती में अच्छा प्रफार्म कीता ओह्दी बजह् नै टीचर नै मिगी स्लैकट कीता हा ते साढ़ा लग्गेआ हा रिजनल रिजनल च साढ़े पूरे लग्गे हे अट्ठ मैच सत्त अट्ठ मैच दे बाद ना अस लगभग सारे मैच जित्तिये में ना सबसे जादा हाईयैस्ट अपनी टीम च अपनें स्कूल च मेरे सबसे जादा मेरे रेट पवाईंट हे ते फिर न्हाड़े बाद साढ़ा लग्गेआ हा नैशनल नैशनल च अस गे हे उड़ीसा भुवनेश्वर जेह्के केवी आह्ले स्कूल होंदे ओह् लेइयै जंदे बौह्त मजा आंदा में इक गेम पकड़ी में नैश्नल लग्गेआ हा उध्दरा बी साह्नू गोल्ड मैडल मिलेआ उध्दरा अस जित्तिये उध्दर अस इक मैच हारिये हे जेह्दी बजह् नैं अग्गैं होर इन्ना निं होई पाया पर नैश्नल लाई आए हे एह् बी साढ़ै तै बड़ी बड्डी गल्ल ऐ जरो अग्गैं जाइयै उनैं मिगी स्र्टिफिकेट दित्ते हे जेह्ड़े हून ओह् मेरे अज जाइयै में कुदैं नमें कोई स्पोटस जां में आक्खेआ में कोई टीचर बननां गेम्स च लग्गनां होर में जे दस्सगा ओह् मेरै तै शैल होनां ओह् में कब्ड्डी दा सर्टिफिकेट गोल्ड मैडल जिन्नां किश बी में थ्होए दा उध्दरा दा मतलव में सारा किश उध्दर दसगा ओह् किन्ना स्हेई होना मेरै तै तुस समझा ने ना ओह् अग्गैं जाइयै किन्ना बैनिफिट देना मिगी उनैं आक्खनां एह् ते पैह्लें दा नैशनल नूशनल लाई आए दा गेमें च इन्नां स्हेई ऐ निकले दा बी रूरल प्यूपर ऐ मतलव गांव दा मुड़ा ऐ लोग ऐ गेमें च इसी इन्नां जादा गेमां केलदे जादा पता अग्गैं जाइयै मिगी बड़ा बैनिफिट मिलना भ्रावे बैनिफिट ते मिलदा गै ऐ हून तुस गेम कोई जिन्नी तुस प्रैक्टिस करगे जिन्नी तुस हार्डवर्क जिन्नां दम्म लागे जिन्ना जोर लागे जिन्ना ओह् करगे कुश ते होनां गै ऐ कोई ते कोई कुश ते कुश इनाम उनें मिलनां गै इ'यां आक्खा ना में हून मेरे ताऊ दा मुड़ा हा हैना नोहाड़ा नाम ऐ अमन गोत्तम हैना ओह् गेमें च हा ओह् ही क्रिकेट हून ओह् पैह्लें निक्के होंदे बड़ा चाऽ हा क्रिकेट खेलनें दा चाऽ हा उस्सी हैना ओह् है साढ़े शैह्री लोग थोह्ड़े ओह् बी गांव दा मुड़ा हा उस्सी क्रिकेट खेलनें दा बड़ा शौक हा साढ़े नै खेलदा हा ओह् में आक्खा ओह् दपैह्री बेल्लै आंदा हा हैना कोई बाह्रां बजे हारै जंदा हा खेलनें ग्यारां बाह्रां बजे हां ते ओह् रातीं आंदा हा चार पंज बजे हारै शाम्मी लै खेलियै बै बॉल खेलियै हैना ओह् आखदा हा नेईं नेईं में गेमां खेलनियां में अपनां गेमें च करियर बनाना क्रिकेटर में क्रिकेटर बननां ते ना हून फिर नोहाड़े स्कूल ट्रायल होए फिर ओह् अंडर सैवन्टीन च सलैक्ट होया क्रिकेट च गै ओह् कीपर और बैट्समैन हा हैना गे उंदे सत्त मैच होए ना सत्तों दे सत्त मैच खेलियै स्टेट फिर उंदे डिस्टिक च डिस्टिक च पंजैं चा तिन्न मैच जित्तिये जेह्दै नै उंदी अग्गैं स्लैक्शन होई फ्ही ओह् इक होर अग्गैं गे हे नैशनल फ्ही उंदा नैशनल च टीम स्लैक्ट होई फ्ही उंदा नैशनल मैच लग्गेआ हा फ्ही उनें उत्थें जाइयै ओह् थ्रड़ नंबर आए हे मतलव शैल पोजिशन आई फ्ही नहाड़े बाद हून आखदा में होर अग्गैं खेलनां में शैल होर अग्गैं अपनै अपना करियर बनाना नहाड़े च में क्रिकेट गै खेलना में होर कक्ख निं करनां में विराट कोह्ली विराट कोह्ली दा बड़ा बड्डा फैन हा ओह् साढ़े इद्धर बड़े सारे लोग विराट कोह्ली दे बड़े बड्डे फैन न आखदे असैं क्रिकेटर बनना ते बननां विराट कोह्ली जां सचिन आंह्गर में बी आखदा हा में बी सचिन बनना पर में थोआनू पता ऐ में इन्ना निं खेली सकनां में इ'यां हून केह् करां में

उऐ आक्खा ना तुस कोई गेम पकड़ी ओह् थोआड़ै तै शैल हून आनें आह्लै टैम च थोआनू किन्नां बैनिफिट थ्होनां जिन्नी गेमां खेलगे उन्ना थोआड़े तै शैल होनां उन्नां थोआनू मजा आना उन्ना थोआड़ै तै ओह् होना बधियै होना में इयै कैह्नां चांह्दा उऐ प्यूपल आस्तै गेम्स लाईफ चेंजिंग च अप्परचुनटी होंदी सारें लोकें गी कोई ते कोई गेम पकड़नीं चाही दी में बी पकड़ी कब्ड्डी अज दिक्खेओ में किद्दर ऐं आनें आह्ले टैम च में दिक्खेओ इंडिया टीम च खेलनां वाओ में इंडिया टीम तै खेलनां फिर मेरा जेह्ड़ा बी ऐ भ्राह् उन्न आनें आह्ले टाईम च इंडिया टीम च खेलनां पैह्लैं में आईपीऐल च जाना आईपीऐल च में टीम च बिकना फिर में गेम च खेलनां गेमां खेलनां चाही दियां जरो बड़ा स्हेई गेमां खेलनियां चाही दियां जरो फिरनैं नै बंदा फिट्ट रौंह्दा सब किश होंदा मजा बी आंदा दिले गी तसल्ली मिलदी मिगी ते बड़ी मिलदी यार खेलनी चाही दी गेमां गेमां खेलनें नै मजा बी आंदा होर बी बौह्त कुश होंदा होर बड़ी गेमां खेलनियां चाही दियां साह्नूं होर बी बड़ा कुश होंदा गेमां खेलनियां चाही दियां साह्नूं होर